आतां गांवांतले लोक आतां शेती करपाक सोदनात कित्याक कितें जालां आतां जंगलांतले रानांतले सगळे दुकर जावं गवेरेडे जावं येतात आनी पाड करून उडयतात शेतां आनी लोक तितले शेत करपाक सोदना आनी पयलींचे जे ऑल्ड लोक आसले पयलीं तेच आतां शेती करतात जाणटे आसले ते आतांचे भुरगे शेती करपाक सोदना जेन्ना लोकांक शेतकारांक जेन्ना न्यू स्कीम काडटल्यो आतां तुमी पळयात शेत करता लोक आतां शेत करता तांकां तर न्यू स्कीमी पयशे मेळटात शेत केलें म्हणटकच हांगा तुमकां आपूण सरकार पयशे दितलो अशें तर सांगलें जाल्यार लोक आनीकूय शेती करतले आनी ते कितें म्हणटा आतां की आपणाचें पोट भरपा खातीरूच केली ते फायद्याचें आसा ना ते कितें म्हणटा की करता केलें आनी जनावरान खावन उडयलें ताचो कांयच फायदो मेळना हांव सरकारा कडेन मागतां की आतां लोक कितें करता तांचें पाड जालें जाल्यार सरकारान तांकां कितें पयशे ना जाल्यार स्कीम काडपाक जाय आनी ते स्कीमीर पयशे दिवपाक जाय आनी मुखार तर लोक आतां भुरगे आसा ते शेती करतले अशें दिसता शेती करतले पूण तें भायर विकपाचें आतां पळयलां तुमी सांग्या कितें जालां तवशीं क्युकंबर आसा ते भरपूर विकतात खूब थंय जालां पूण ताचो फायदो कितें जाला लोकान ते काडून कोण काकडी आसा ती कोण घेना म्हणटकच कितें जालें की सगळी काकडी घेयत ना लोक चड काकडी जाली म्हणटकच कितें जालें त्यो काकडी काडून नेत्रावळी तिंगा सांग्यार लेक इश्यू जाला प्रोबल्म जालां काकडी काडून सगळ्यो उडोवन दिल्या कित्याक लोस पडलें म्हणून आतां तर अशें तर चल्लें जाल्यार गोंयां शेतकरी मुखार कितें करतले रोयतले शेती ना तांकां कितें आतां आमचे क्युकंबर जावं तवशीं जाता तीं भायर सपलाय करचीं दुसरे स्टॅटींत सपलाय करचीं अशें जांवचें अशें दिसता म्हाका आतां कणगां जावं मुगी रोयता खूब रोयता आनी तीं तर भायर सपलाय केलीं सरकारान ताजेर तर लक्ष दिलें जाल्यार लोक आनीकूय पयशे मेळटा स्कीम मेळटा म्हणटकच आनीकूय चड रोयतलीं आनी बेश्टें हें दिसता ना आनी कित जालां की आतां आमच्या गांवांतले लोक पगार आसा पळय तो पेमेंट कमी पडटा आतां वयता लोक म्हयन्याक एक दिसाक तिनशे रुपया पगार मेळटा कोणाल्या भाटांत काम केल्यार त्या पगाराचेर लोकांचें पोट भरूंक जायना कित्याक गाडयेन बसीन जावं कित्यान वचपाक तांकां टिकेटीक पयशे जाय मागीर कितें पॅट्रोल जावं भाजी जावं जेवण बा तें पगार पावना तांकां आतां लोक बेश्टे घरांत काम करता तांकां पगार वाडोवचो असो दिसता कित्याक पगार मेळटा तो सेलरी तांकां पावना तो आनी म्हजें इतलेंच मागणें आसा की सरकारान काम लोकां खातीर न्यू स्कीमी शेतकऱ्यां खातीर हाडच्यो आनी पगारूय बी जे काम करतात तांकां वाडयचो असो म्हजें मन आसा